گوتم بدھ نگر کی آب و ہوا بہت زہریلی ہے اس کے کئی وجوہات ہیں دہلی کی تمام انڈسٹریز گوتم بدھ نگر شفٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں کی فیکٹریوں سے نکلنے والی پردوشن جو ہوتے ہیں وہ شہر میں پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا زہریلی ہو چکی ہے اور وہاں بہت سخت گرمی بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے وہاں کی ایئر کنڈیشنوں سے جو گرم ہوا نکل نکلنے کی وجہ سے فضا میں آلودگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سخت گرمی ہوتی ہے اور وہاں خشک سالی بھی ہے اور سیلاب کے اثرات بھی منڈلاتے رہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر موسم کی بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہے لیکن اس سال جو تبدیلیاں آئی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے